खेल खेलते वक्त जब आदमी दौड़ते हैं तो ब्लड सरकुलेशन

और दौड़ना चाहिए सुबह उठकर ताकि बॉडी एकदम अच्छी रहे क्रिकेट जितना खेलेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि शरीर का हर एक अंग तक टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उससे ये रहेगी कि कहीं नस उस टाइट नहीं होगा एक दम अच्छा रहेगा तो हमें खेलना चाहिए अधिक से अधिक खेलना चाहिए जितना समय मिल सके उतना खेल भी देना चाहिए खेलने से हम लोग एकदम स्वस्थ रहेंगे

कबड्डी भी खेलनी चाहिए कबड्डी में जितने लोग रहते हैं वो भी सब एकदम सक्रिय रहते हैं कि अगर कोई आता है तो तुरंत पकड़ना है और जो आते हैं वो भी एकदम सक्रिय रहते हैं कि बस हमको छूके आना है हम लोग एकबार कबड्डी खेल रहे थे तो मैं जा गया कबड्डी कबड्डी करते हुए उसके बाद दो तीन लोग चार लोग थे जो सोचे पकड़ लें पर मुझे पकड़ नहीं पाए क्योंकि मैं एकदम पहले से सोच के गया था मुझे ऐसे ही निकालना है तो मैं गया उन लोगों को छूके चला भी आया और जीत भी गया बहुत अच्छा लगा क्रिकेट में जब कोई छक्का मारता है तब बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट में जब एक बार जीत जाओ ट्रॉफी ले लो तो बहुत अच्छा प्रसन्नता फील होती है हाँ यार मैं जीता और खेलने के बाद जब आप जिला स्तर पहुंचेंगे तब आपको और सम्मान दिया जाएगा उसके बाद खेल खेलते हुए जब आप नेशनल तक पहुंचेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा और जो भाला फेंक है वो भी बहुत अच्छा खेल है एक हमारे भैया है वो इंटरनेशनल में चले गए हैं पहले घर पर प्रैक्टिस करते थे रोज दौड़ते थे फेंकते थे फेंकते फेंकते उन्होंने कहीं जा जाके कई जगह हिस्सा लिया जीते वो और आज वो इंटरनेसनल खेल रहे हैं उनके जैसा खेलना चाहिए देश अपना नाम रोशन कर रहे हैं इसलिए खेल जीतना जरूरी है उतना खेलना चाहिए सुबह उठके रनिंग करना चाहिए खेलने से दिमाग एकदम फ्रेस रहेगा इसलिए जितना हो सके इतना खेलें क्रिकेट खेले वॉलीबॉल खेलें भाला फेंक खेले कबड्डी खेलें ये सब खेलें बहुत जरूरी है खेल खेलने से दिमाग की टेंशन भी खत्म रहेगा दिमाग भी अच्छा रहेगा और अपनी शरीर भी फिटनेस रहेगी इसीलिए जितना हो सके उतना खेलें अपने दोस्त यार के संग साथ खेलने तो और अच्छा लगता है इससे कोई भी दोस्त हो अगर उसके साथ चले जाइए तो टाइम सेपेट करने का भी मौका हो मिल जाता है और खेल भी हो जाता है और जब आप एक टीम बनाके जीतेंगे तो और अच्छा लगेगा आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा इसलिए खेलना चाहिए और खेल के लिए ट्रॉफी पाएंगे तो और अच्छा फील होता है